हेलो हा हा ॿुधायो ॿुधायो साईं कहिड़ो हाल आहे सभु ठीक आहे हा ॿुधायो हा हा हा हा जी जी हाणे तव्हां खे पंज मिंट आहिनि फ़ुरसत आहे त मां तव्हां सां ॻाल्हाए सघंदो आहियां पंहिंजो समझाए सघन्दो आहियां तव्हां खे सॼो हा ॾिसो मां आहियां होलसेलर मूं वटि कपिड़े जो सॼो माल ईंदो आहे फ़ैक्ट्रीअ मां ऐं मूंखे मूं वटि जनानो मर्दानो ऐं ॿारनि जो साईं तव्हां खे अलॻि अलॻि क़िस्मनि जा अलॻि अलॻि साइज़ुनि जा अलॻि अलॻि कलरनि जो माल मिलंदव ऐं तव्हां जेतिरो बि मूंखे आॉर्डर ॾींदव जिन जिन पार्टियुनि जो तव्हां मूंखे आॉर्डर ॾींदव त उन्हनि पार्टियुनि खे असां माल सप्लाइ कंदासीं उन जो बिल ठहंदो ऐं बिल जी कापी बि तव्हां खे ॾींदासीं बिल जी कापी जीअं तव्हां वटि पहुचंदी त तव्हां खे हिकड़ो ध्यान ॾियणो आहे त बरोबर उन्हनि वटि माल पहुतो ऐं उन्हनि वटि बरोबर डिलेवरी थी उहो उहो तव्हां हा जी ॿुधायो ॿुधायो हा हा पार्टी मूंखे चेक चेक जे थ्रू ही वठिजोसि मुंहिंजे अकाउंट में ईंदी जीअं त मां तव्हां खे एजंट करे हिकड़ो सर्टिफ़िकेट बि ॾींदोमांव पंहिंजे तरिफां त तव्हां मुंहिंजा एजंट आहियो ऐं तव्हां खे मां कमीशन ॾींदोमांव ॿ टका पर जे तव्हां जो सुठो वहिंवार रहियो ऐं तव्हां जो सुठो असां सां जीअं हली करे कारोबार रहियो त पोइ मां अॻियां हली करे पंज टका बि करे सघंदो आहियां तव्हां खे इहे तव्हां जी कमीशन करे उन में असां पार्टीअ खे डायरेक्ट ट्रांस्पोर्ट में माल चाढ़े छॾींदुमि मां अहमदाबाद मां तव्हां वटि उल्हासनगर में डेरेक्ट उहो खणी ईंदव ऐं उन पार्टीअ जी वरी असां खे एल आर अची वेंदी त भई माल मिलियो उहो पोइ तव्हां कन्फर्म करे उतां पोइ असां खे हूअ मोकलींदा ऐं उहा कमु उहा जेका पक थींदी पकी रसीद थींदी उहा तव्हां जे तरिफां तव्हां उतां वठी करे असां खे मोकलींदा हा इन लाइ मां तव्हां खे चयोमांव जीअं असां हितां माल रवानो कंदासीं त तव्हां खे बि ॿुधाईंदासीं जंहिं महिल उते असां जो माल लहे तव्हां उन पार्टीअ वटि वञिजो ऐं चेक कजो तव्हां जे साम्हूं उहो पार्सल खुले जीअं भई उन में जेकर काई डिफ़ीकल्टी आहे उन खे उन खे लॻे थो ही माल बरोबर न आयो आहे त तव्हां उहो पाण वटि पाण वटि रखजो ऐं असां खे रिटर्न कजो जीअं असां उन खे वरी जेतिरो माल काई घटि वधाईअ में आयो आहे या थोरो किथे हिकु पीस आहे त उहे तव्हां अलॻि कजो ऐं तव्हां असां खे उहे रिटर्न कजो जंहिं जी चार्जिस असां तव्हां खे ॾींदासीं उन जी जेका बि ट्रांस्पोर्टेशन थींदी जेको बि ख़र्च थींदो उहो असां तव्हां खे ॾींदासीं असां पार्टीअ खे न सुञाणूं असां तव्हां खे सुञाणूं हा हू उहो तव्हां खे उते वञी करे पाण जंहिं महिल पार्सल खुलंदो पार्टीअ खे तव्हां चइजोसि भई माल मुंहिंजे साम्हूं खोलिजइं इएं न हू ॿिए जो माल असां खे ॾियण जी कोशिशि करे भई हीउ माल रिजेक्ट आयो आहे इन करे तव्हां बीही बिल जी हा तव्हां पाण तव्हां जे पंहिंजे साम्हूं खुलंदो न त उन में वधीक सुठो थींदो

हा हा हा डेट डेट हा जेतिरी तव्हां महिनत कंदव उन हिसाब सां असां उजूरो वधाईंदासीं तव्हां जो हा हा ठीक आहे ठीक आहे